अभ्यास करबाक नृत्य कोश नृत्य बहुत ही जरूरी अछि अपन टाइमकऽ दखैत अपन नृत्यकऽ दखैत दोसर नृत्य पर ध्यान नहि देना चाही आ अपन नृत्य जे होइए जे लोक नृत्य गीत होइए जे भी नृत्य होइए वएह प्रकारके नृत्य करना चाही मुदा लोकगीत भै गेल झिझिया भऽ गेल आ जाट जटा जटिन भऽ गेल हमर मिथिलामऽ करल जाइत हइ इ नृत्य ई नृत्य आब उठैल जाइए आब ई नृत्य बहुत कम जगह होइए ई नृत्य पहिले बहुत हर गाँवमऽ हर मोहल्लामऽ करल जाइत अछि मगर अब मुदा नहि होइत अछि ई ई नृत्यमऽ जेना सामूहिक नृत्य होइत अछि ई सामूहिक ही नीक लागैत अछि केओ जे कहत छथि कि अलग अलग तरहसँ डान्स कय लिय तऽ ई नहि नीक लागैत अछि जे जहन डान्स होयत अछि ओहिने नीक लागैत अछि कहल जाइक छै कि एक नर्तक नृत्य जे करैत अछि ओकरा लियऽ ओ बहुत नीक होइते जे जे तरहके नृत्य छै ओकर लोकनृत्य होइत तऽ लोकनृत्य की तरह ही करना नीक लागैत अछि